आङो लोगोफोर आरो नखरनि मानसिफोरजों सरलफारा बायदि फिकनिक स्पट आव थांनो मोजां मोनो आरो बेयाव थांनानै बिनि समायना नुथायखौ नायनो मोजां मोनो आरो बेयाव खोलो खोलो बार बारनायजों आरो बेनि बायदिसिना अन्थाइ सायाव जिरायनानै दुगैनानै जानो थानो लोगोफोरजों मिनिलायनो आङो मोजां मोनो आरो आङो बेयाव थानानै बायदिसिना रायलायनानै बायदिसिना बुंनानै बेयाव सम खाथायनो आङो मोजां मोनो आरो बेयाव आं